इमोर्टल इंडिया आमिशाचोच बूक तो म्हणून ओर्डर केल्लो हांवें एमजोनाचेर रामचंद्राचो चारूय बूक वाचून जाल्लेले ताचे म्हणून आनी एक असोच केल्लो हि सिरीज न्हू डिफरंट बूक पूण तो सुद्धा वांगडात केल्लो हांवें ओर्डर विथ द वॉर ऑफ लंका त्याच बुका वांगडा वॉर ऑफ लंका बरो आसलो पूण हो इमोर्टल इंडिया जो बूक हांवें घेतलेलो ओर्डर केल्लो तो सारको डेमेज्ड येयल्लो म्हणजे दोन पेकिंग आसता म्हणजे जे प्रोडक्टाची तशें कांय नासली एकूच सादी पॅकिंग आसली एकूच प्लास्टीकाची तो बॉक्सूय येवनासले जेणें करून तो बूक एका वाटेन पिनल्लो सगळो एका वाटेन पिनल्लो तो पिनल्लो उगटां बूक आनी पयळता जाल्यार प्रिंटूय ना सारकें सारकें लायट प्रि प्रिंट थोड्यांचेर आनी थोड्या पेजीचेर सारको ब्लॅकूंच येयलां आनी ते कवरुय सारकें कसली ओल्ड कॉपी खंय उडयल्ली दिल्या बाशेन जाल्ले सारकें आनी सारको व्यवस्थीत कांयत नासले सगळें अस्थाव्यस्थ आसलो तो बूक सारको रिर्टन करुपाचो पडलो म्हाका तो परत